हमरासभके एम्हर सभ आदमी जेनाकि पुरुष आदमीसभ धोती कुर्ता शर्ट पेन्टसभ पहरैए आओर महिलासभ साड़ी सूट नाइटी आओर गहनाके बारेमे कहबै तऽ पुरुष सभके घड़ी भए गेल अङ्गूठी भए गेल गरदनिमे किछु माला ताला भए गेल इसभ भेल आ महिलामे महिलाके लेल रहैत छै मङ्गलसूत्र चूड़ी मङ्गटीका आओर पएरमे रहैत छै किछो अङ्गूठी टाइपके ओ भए गेल हाथोमे रहै छै अङ्गूठी पायल इसभ रहै छै महिलाके लिए आओर जतय देखियौ अहाँ महिलासभ घूमय लए कतहु जायत तऽ सभचीज नीक जकाँ तैयार भए कऽ जायत ग् बहुत बहुत गहना पहिरत इसभ ठीक रहैत छै आओर पुरुष सभके धोती रहल कुर्ता रहल आओर गहनामे देखियौ तऽ केओ केओ सोन सोनाके रहै छै गलामे पहिरने कोनो भगवानके सोनाके हनुमान जी तऽ चाँदीके हनुमानजी केओ केओ अपन अपन जेनाकि मुस्लिममे देखबै तऽ ओसभ अपन अपन भगवानके अपन बनबै छथिन अल्लाहके सोना चाँदी जे बनओने हेथिन आओर जतय देखियौ अहाँ आओर जेना किछु हमसभ नवयुवक छियै तऽ एकरासभ लेल रहै छै जींस भए गेल पहिरय लेल शर्ट तऽ कुर्ता इसभ रहल आओर गहनामे रहल हाथमे ब्रासलेट तऽ अङ्गूठी तऽ गलामे चेन तेन एगो दू गो चेन नहि तीन चारि गो चेन पहिर लैत छै छौड़ासभ नीक लगय दुआरे फोटोसभ घिचबय दुआरे इसभ सभचीज एक नंबर रहैत छै आओर सांस्कृतिक पा पारम्परिक परिधान जे छै गहना ओसभ बहुत बहुत छै महिलासभके कनि ज्यादा छै पुरुषसभके कनि कम छै पुरुषसभ एम्हरका पुरुषसभ धोती कुर्ता जादा पहिरै छै बुढ़बासभ धोती पहिरत ऊपरमे कुर्ता जकाँ लटका देत बहुत आदमी लुङ्गी से पहिरै छै आओर लड़कासभ भए गेल पुरुष सभमे जे छै डोराडोरि भेल केओ केओ पएरमे आब करिया धागा से बन्हैत छै तऽ ओहो आब फैशने भए गेल छै सभ कहै छै लेकिन ओहिमे बहुत किछु छै जे दोसरो कारणसँ बन्हैत छै लेकिन केओ केओ फैशनसँ से बन्हैत छै हाथमे केओ रस्सी बान्हि देलक इहो फैशन भए गेलै गहने टाइप भए गेल इहो आओर जतय देखियौ छौड़ासभ बहुत कपड़ासभ पहिर नीक नीक कपड़ा पहिरत जे जाइ छी हम सभकेँ देखेबै हमरा लग कपड़ा बहुत यए तऽ हम एहन कपड़ा लेलहुँ हन इसभ सभचीज देखय पड़ैत छै आओर महिलो सभ कतहु जायत घुमय लए तऽ ओहो देखय देखै छै कि हमसभ जतेक हमरा लग गहना यए हमसभ गहना पहीर लैत छी तऽ सभ हमरा कहतै जे हमर घरवला देलक हन ई गहनासभ एत्ते गहना एकरा दै छै हम सभ गहना तैँ पहीर लै छी इसभ देखय पड़ै छै सभकेँ लेकिन हँ इसभ ठीक लगै छै सभ आदमीके अपन अपन रहन सहनके लिए सभकेँ देखबय पड़ै छै जे हम ई एतेक पहिरै छी एतेक गहना लटकेने छी तऽ इसभ सभ लेल मायने रखै छै जे ककरा लग कतेक गहना छै आओर महिलासभ कतहु निकलत तऽ जादा काल नया नया साड़ी लहंगावला साड़ी तऽ किछु कोनो साड़ीसभ साड़ी महिला ज्यादा साड़ी पहिरत आओर लड़कीसभ बचल तऽ ओसभ सूट सलवार रहै छै आओर सूट सलवार तऽ ओकर सभके गलामे हार भए गेल किएक तऽ मङ्गलसूत्र पहीर नहि सकैए ब्याहसँ पहिने तैँ हार लटकाए लेलक हाथमे तीन सेटवला चूड़ी होइ छै ओ मारि देलक पहीर लेलक तऽ ओ नीक लगै छै सभकेँ आओर महिलोसभ आब कतेक आदमी छै जे तीन सेटवला चूड़ी अबै छै ओ नीक लगै छै देखयमे ओ पहीर लेलक तऽ महिला सभके गहना जेना भए गेल कानमे इयररिंग भए गेल कानमे कानवला भए गेल ओसभ नया नया फैशनके अबै छै तऽ ओ पहिरनाय स्टार्ट कए दैत छै आओर झुमका भए गेल महिला सभके फैशन देखबै तऽ ओकर ब्लाउज होइ छै ब्लाउजमे झुमका लटकाए देत पीछाँमे ओहो नीक लगै छै देखयमे पुरुषसभके छै कि अपन घूमय लेल गेल तऽ कतहु ऊपरमे डेनिम मारि देलक डेनिम जैकेट भए गेल तऽ ओ देखयमे नीक लगैत छै ओ शर्टपर लड़कासभ ज्यादा लेकिन जींस पहिरत जींस शर्ट ऊपरसँ कोनो डेनिम जैकेट मारि देत ओ नीक लगै छै देखयमे आओर जतय देखियौ आओर बुढ़बा सभके एक नम्बर रहै छै अपन सिंपल रहै छै धोती पहिरलक कुर्ता पहिरलक या लुंगी पहिरलक गर्मी समयमे धोती आओर ऊपरमे हाफ गञ्जी मारि देलक तऽ ओ ठीक रहै छै आ ठण्ढी बचल तऽ धोती कुर्ता ऊपरमे स्वीटर उइटर पहिरलक महिलासभ महिलासभ कतहु शादी ब्याहमे जायत तऽ कतबहु ठण्ढी रहत ओकरासभके पूरा कमेमे रहै छै ज्यादा कपड़ा नहि पहिरत कतबहु ठण्ढी रहय ओसभ सभ चीज सभटा फैशन देखबै छै हम कतेक फैशन करैत छियै आ कतेक हमरा लग गहना यए इसभ देखैत छै तैँ जे देखियौ जे महिलासभ जे छै जादा देखबै जादा शो करै छै देखेनाइ चाहै छै हमरा लग एतेक कपड़ा यए एतेक ई यए तैँ आओर महिलासभके ई रहै छै जे हम एतेक देखेबै तऽ हमरा बारेमे एतेक कहत ई कहत तैँ